हैलो हैलो राम राम भैन जी ठीक ऐ ठीक ऐ होर हां शिवरात्रि पर देई ओड़ो सानूं फुल्ल अस खरीदी लैन्ने आं भगवान बी आखदे अस फुल्लें दे प्यासे ऐ ठीक ऐ ना ते अस मैं मैं रोज इ'नेंगी आखदी कि तुस आंदे होई फुल्ल लेआ करो पर ओह् फुल्ल इक दिन दे पराने होई जन्दे न ताजा फुल्ल गै चाहिदे ते पूजा ताईं ताजा फुल्ल गै लगदा ऐ होर भगवान गी फुल्ल चढ़ाई ओड़गे ते भगवान ने आखना सानूं सब कुछ थो थ्होई गेआ अस फुल्लें दे गै प्यासे ऐ ते फुल्ल बड़ी खुशी दी गल्ल ऐ कि सानूं फुल्ल थ्होने दे चांस मिला दे ऐ किन्ने रपेऽ दे फुल्ल लाए दे

ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छी गल्ल ऐ असें बी भगवान किन्ने दे किन्ने दे किन्ने दे

ठीक ऐ ठीक ऐ